स्विमिङ मे हम उल्टा हेलैके बहुत शौकिन रहलहुँ अछि हमरा तऽ ओना मिथिलामे ढेरीक नदी अछि लेकिन हमरा गावमे पोखरि अछि से एक दुटा नहि आठ दसटा पोखरि अछि आ हम ओहि पोखरिमे हेलै लए जाइत छलहुॅं आ हमरा हेलबामे बहुत नीक लागैत अछि ई एकटा व्यायामके सङ्गे सङ्गे स्फुर्ति आ ताजगी देबऽ वाला एकटा प्रतियोगिता सङ्गी सङ्गे छल आ सङ्गी सबसँ प्रतियोगिता लगबैत छलहुॅं खेलैत छलहुॅं आ छल जे ई एकटा होइ छल जे एकटा लक्ष्यके हासिल करैके से एकटा अपन एकटा पठन मने ई कहिऔ जे एकटा ज्ञान सेहो भेटल छलऽ जे कोन तरिकासँ कोन तरहसँ अपन गन्तव्यमे पहुँची अपना प्रतिद्वन्द्वी सबके पछाड़िकऽ कए बेर हमरा सबके ओहिठाम अहाँकेँ लेल प्रतियोगितो राखल जाइत छल एक दू बेर जितनहो छी ताहि दुआरे हमरा हेलऽ बड़ नीक लगैत अछि